हा मां काग क़ागर में हू पैन सां लिखणु पसंदि कंदी हुअमि लेकिन हाणे लैपटॉप ऐं मोबाइल जो ज़मानो अची वियो आहे त मां हाणे तारीफ़ु बि कंदी आहियां ऐं इन सां हाणे असांजो ॾाढी सहुलियत थी आहे ना पैन ॻोल्हणी पवंदी आहे न कागज़ ॻोल्हणा पवंदा आहिनि इन में सेव बि थी वेंदो आहे त इहो वधीक सर्च बि जल्दी थी वेंदो आहे मोबाइल ऐं लैपटॉप ॾाढो सुठो ॾाढी सुठी नई तकनीक आई आहे त असांखे ईअं ई वधीक पसंदि थी अचे पई